جی ہاں میں اپنی مقامی زبان میں کئی یوٹوب چیلنز اور ٹی وی پروگرامس دیکھتا ہوں چونکہ میری مادری زبان اردو ہے اس لیے مجھے اردو میں بنے ہوئے مواد سے خاص لگاؤ ہے یوٹوب پر میں اردو پوائنٹ وائس آف امریکہ اردو جیسے چیلنج دیکھتا ہوں اس پر خبریں انٹرویوز کھلاڑیوں کی جھلکیاں اور مزاحیہ مواد بھی ملتا ہے اس کے علاوہ ٹی وی پر اردو ڈرامے خاص طور پر ہم ٹی وی جیو اور اے آر وائی کے مقبول ڈرامے مجھے بہت پسند ہیں ان ڈراموں میں خاندانی مسائل معاشرتی پہلوؤں اور رشتوں کی خوبصورت عکاسی ہوتی ہے دوسری زبانوں میں بھی مجھے مختلف تفریحی پروگرامز دیکھنے کا شوق ہے انگریزی میں میں میٹفکس پر بڑے کنگ جیسے ڈرامے اور سیریز دیکھتا ہوں ان سیریز میں کہانی اداکاری اور پروڈکشن کوالٹی بے مثال ہوتی ہے